शेतां करताले जाल्यार पयली शेतीची आवड आसपा जाय शेतां करपाक ज पयली जमीन तयार करची पडटा त्या साठी शेती कसची पडटा जमीन तयार करप म्हणजे त्या आरती परती करून ती बरी भुसभुशीसीत करची पडटा पयलीं जमिनी जोतां घालताले जोत घालून ते कसताले आतां जमाना चेंज जाला आनी तेन्ना आतां मशिनरी आयल्यात पावर टेलर वेट कटरां मळपां सुद्दां मशिनां लिवपा मशिनां अशें आयल्यात पयलीं लोक स्वता काम करताले आतां तशें लोक हांग मेळणात त्यामुळे आतां किद जालां की सगळे मशिनरीचेरच काम चल्ल्यात म्हणटरीर सगळें आमकां शेतांक काम करपाक ही आवड आसाच शेताक अमकेंच काम आवडटा अशी ना कारण शेतां सगळीं ऑल राउंड काम करचें पडटा शेत जमीन तयार करून ते पीक येय प्रेयंत ताका बाराय म्हयने काम आसता स्वता शेती केल्ल्यान जितली पळय खुशी जाता तशी खुशी खंयच मेयणा कारण जेन्ना तुमी सेप तयार केले म्हणटरीर स्वता जें पिकयता पळय तेका जेन्ना ती फुलार येता जेन्ना पिकावळ येता तेन्ना शेतां भोंवली म्हणटरी खूब खुशी जाता कारण ती कणसां अथवा फ्रूट्स ते पळयलें म्हणटरीर इतली खुशी जाता की त्या शेतकाऱ्याक सामको आनंद जाता शेताक आतां सारी बिरीं घालची पडटात कारण जमीन आतां बंज बंजर जाल्या म्हणजे सामकी तशी पयलीं सारकी पीक येना पयली आमी शेण गोबोर अशें घालून पीक काडटाले पण आतां कॅमिकलसूत वापरचे पडटात आनी त्या मुळे थोडीशी पीक वाडटा